व्यवसाय शुरू करते समय ग्रामीण लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें मुख्यतः चुनौती हैं जमीन का अभाव पैसे की कमी इत्यादि ग्रामीण भारत में व्यवसाओं का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण लोग अपने व्यवसाय में आसानी पा सकें और किसी भी प्रकार की यदि उसको समस्या हो तो सरकार से आर्थिक और सामाजिक मदद प्राप्त कर सकें